ہماری پرانی دِلی میں کافی پارک ہیں جیسے کمپنی باغ اور مہاتما گاندھی پارک اسپورٹس کلب نیشنل کلب اور کچھ پرانے سنیما گھر بھی ہیں جیسے گولچا سنیما شیلا سنیما جگت سنیما کمار سنیما یہ پرانے سنیما گھر ہیں دِلی کے